अबेयाव दं मा दिनै ना फाननो लाङाखै नामा फाननो गोनां ना गैया नामा दिनै आंनो रुप सान्दा ना नांगौमोन मैथाजों जानो दंना गैया थांथ'वाखै ना ना सकआव थांबाय ए' होमबा सेरसेसो जानाय दंना गैया आंनो सेरसेसो जानाय नांगौमोन जोंहा आलासिबो फैहांदों नालाय मैथाजों जा आइयौ एसे एसे बारा एसे खमायदो आरो गामियाव लाखिनायखौनो नोंसोरलाय बारा लाखायोदा दे खमाय जायो दे दस टाका बिस टाकाबाबो खमाय जायो ना दे दस टाका खम लादो आइयै उमुखनिबासो जाहैबाय आरो दे दा होमबा लामायाव ओंखारना थासिगोन आङो दा लामायाव लाखिगोन औ दे नै आंबो लामायाव नेनोसै औ जागोन दे औ बेखौल' नांगौ बेलेग नाखौ नाङा बेलेग नाया सु बारा जायो जानो बायो मा मा ना आरो है जायाहाय बिदिखौ बिदिखौ जाया अ' दे होमबा दा होलांबानो जाबाय

दे दे औ दे